آپ سے مجھے سسٹم کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی ہمارے سسٹم اس ویک میں پندرہ سسٹم آپ کو ارینج کرنے ہیں ہاں پندرہ ایمپلائز آ رہے ہیں تو ان کے لیے سسٹم ارینج کرنے ہیں ہاں مجھے اسی وقت چاہئیں اور آپ دیکھ لینا کہ ہاں کوئی بات نہیں لیکن آپ اس اس ویک پہ اس ویک میں مجھے تین یا چار سسٹم ارینج کرکے دے دیجیے پھر اور یہ سارے جو سسٹمس ہیں یہ ڈیل کے ہونے چاہئیں کیببرڈ وغیرہ ماؤس وغیرہ سسٹم وغیرہ سب اچھے سے ڈیل کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ پہلے سے اس میں سافٹ ویئر وغیرہ سب اپڈیٹ کرکے رکھنا تاکہ جو امپلائز آئیں ان کو پریشانی نہ ہو اور میں امپلائز جو آ رہے ہیں ان کی ساری جو ڈیٹیلس وغیرہ ہیں اب میں آپ کو ای میل کر دوں گی اوکے ہاں اور آپ مجھے سسٹم ارینج کر کے دے دینا جلدی سے جلدی ہو سکے ہاں آپ کو بتایا میں نے ابھی کہ ڈیل کے ہونے چاہئیں

اس ویک میں دو سسٹم ہاں اس ویک میں مطلب تین چار آ سکتے ہیں تو آپ ایک بار تھوڑی کوشش کیجیے کہ ہو جائے نہیں نہیں میں مجھے آپ کوشش کیجیے کہ ہو جائیں اسی ویک میں چاہیے مجھے ہاں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی

او اوکے اوکے ہاں جی چلو آب دیکھو اگر دو بھی ہو سکیں تو ٹھیک ہے لیکن کوشش کیجیے کہ تین یا چار ہوں ٹھیک ہے اوکے